जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो वर्षा भाॻिया आहे मुंहिंजो जनमु राजस्थान जे झालावाड़ जिले में थियो आहे शादी मुंहिंजे त शादी मुंहिंजी सूरत गुजरात जे अंदरि थी आहे छवीह सालनि खां मां सूरत जी निवासी आहियां ऐं तथा हिते मां पहिरीं बि हिते पंहिंजी सही समाज सेवाऊं संस्थाऊं सां जुड़ियलु आहियां त तव्हां मुंहिंजे पंहिंजे मूंखे हिते पाणि सूरत में अची करे पंहिंजो हेॾो सुठो लॻयो आहे की मां पंहिंजी भाषा सिंधी भाषा मां हिते अची करे सिखी आहियां ॻाल्हाइण बि न त राजस्थान में त सिंधी हलंदी न हुई हिंदी वधीक ही असां ॻाल्हाईंदा हुआसीं पर हिते अची करे असां पांहिंजी भा ॿोलीअ खे त सिखी छो के असांजे घर में बि पहिरीं ममी हूंदी त हूअं वधीक सिंधअ में ॻाल्हाईंदी त असां जवाबु हिंदीअ में ॾींदा हुआसीं छोकी पढ़ियासीं हिंदी मीडियम में हुते ऐं हिन करे उ सॼा पोइ हिते बि रहंदासीं आसे पासे में बि जैन लोॻ रहंदा हुआ त हुननि जो माहौल हूंदो हो त इनकरे सिंधी भाषा मां सूरत में अची करे ई इ सिखी आहे हिते पंहिंजे लाल साईं सिंधू सेवा ट्रस्ट हूंदी हुन सां मां जुड़ण खां मूंखे पंहिंजी सिंधी ॻाल्हाइण और सिंधी पोइ हिन में सिख्यो त मूंखे अलाई वद वधीक आनंदु ईंदो आहे ऐं तथा मां पंहिंजे समाज में ॾहनि सालनि सां हिते जुड़ियल आहियां ऐं पोइ समाज जे लाइ पंहिंजो कुझु बि कम हूंदो आहे त मां पंहिंजी सेवाऊं हिन में प्रदान कंदी आहियां करणु कंदी आहियां ऐं अॻियां बि पंहिंजी अॻियां बि सेवाऊं पंहिंजी प्रदान कंदी रहंदमि अहिड़ी भविष्य में मां आशा कयां थी ॿियो ॿियो त सभु पंहिंजे सिंधी रामनगर में अलाई त्योहार और हितां अलाई म स थींदा आहिनि पंहिंजा हर सिंधी ॾिण हेॾो सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि त के ॾिसी करे मूंखे जाम आनंद ईंदो आहे पोइ तथा हेॾो वणंदो आहे हिते पाणि केॾी जॻह जॻह दरबाउ दरबारूं ठहियल आहिनि शाम जो हेॾा सत्संग थींदा आहिनि सभिनि सां मिलणु थींदो आहे सत्संग ॿुधणु थींदो आहे हिकु पंथ ॿ कारिज बि थी वेंदा आहिनि याने सत्संग बि ॿुध सभिनी सां मिलण बि थी वञे ऐं पंहिंजी छा हिक वॉक ई थी वेंदी आहे एक्सासाइज बि थी वेंदी आहे इनकरे मां हिते हिते मूंखे जाम वणंदो आहे सूरत जे अंदरि ऐं सूरत सिटी जाम सुठी आहे ऐं हिते अलाई तरक़ी बि सुठी आहे हिते कोई वॾे रामनगर एरिओ हेॾो सुठो एरिओ आहे हिते झूलेलाल साईं देव जी असीम कृपा आहे जेकी हिते ॿ हज़ार छ्ह में जीअं ॿोॾि आई त ॿोॾि खां पोइ बि सभु कोई पंहिंजा दुख हेॾा भुलिजी वियां के सभु वापसि हुन पहिरें खां वधीक हिते धनवान मालामाल थी वियां आहिनि लाल साईंअ जी महिर ई हेड़ी वसीउ आहे हिते जय झूलेलाल